ہمارے یہاں بہت سے مختلف اسکول ہیں جس میں سے کچھ پرائیویٹ بھی ہیں کچھ سرکاری ہیں جیسے کہ تکشلا پبلک اسکول ہے جے پوریا اسکول ہے یہ پرائیویٹ ہیں انگلش میڈیم ہیں ان میں فیس کم سے کم چار ہزار یا چھ ہزار منتھلی ہوتی ہے اور گورنمنٹ جو سرکاری ہیں اس میں تو وہ تو گورنمنٹ ہیں ان میں کوئی فیس ہی نہیں ہوتی ہے یہی اسکول ہیں ہمارے یہاں جس میں فیس زیادہ ہے جو پرائیویٹ اسکول ہے